हमरा सबके देखयके लेल पसंदीदा चिड़ै कबूतर अछि जे कबूतरके हम सबगोटे बहुत लार प्रेमसँ पोसै छी ओकर घोंसलाके रूपमे खोपके निर्माण करै छी जे ओहि खोपमे अपन घर बनाके रहय आओर अपन ठण्डासँ अपन बच्चाके पोसै